हमसब मनोहर पोथी पढ़ले छलियै मनोहर पोथीमे गान्धी जीके रचना देले रहथिन जे हमर आइ देशके गान्धी जे छथि आइ हमसब नोटोपर देखै छियनि गान्धी जीके रहि गेलनि आइ हमरा देशके उज्जवल गान्धी जी बहुत केलखिन महात्मा गान्धी जी बहुत उज्जवल केलखिन बहुत लड़ाइयो लड़लखिन तऽ हमरा सबके मनोहर पोथी किताबसँ बहुत ज्ञान मिलल पहिले हमसब मोनहर पोथियेसँ पढ़िके एकर बाद आइ धीरे धीरे हमसब दुसरा तीसरा चौथा पँचवा पढ़लियै ओहो मे जे है से नाना प्रकार के किताबमे लिखल है अध्ययन तऽ केलियै हम सब लेकिन जे मनोहर पोथीसँ अध्ययन भेल से हमरा सबके

बहुत अच्छा लागल हमरा सबके